हम विद्यापतिके नगरीसँ ओमहरसँ छी तखन अपनेके गाना इएह सब गाके हम सुना दै छी छोटा मोटा जे अपने सब पसन्द करबय कनि हमरोपर ध्यान देबय विशेष आओर आओर एगो गाके सुना दियै बियाहेके सुना दै छी जी बियाहके गाना परिछनके गाना सुनाउ छोटा सँ